हलो हाँ दीदी जी दीदी खुली है दीदी आलू है टमाटर है भटे हैं प्याज है लहसुन अदरक हर मिर्ची पालक लाल भाजी सब कुछ है दीदी हाँ दीदी ताजी सब्जी रहती हैं ताजी सब्जी लाते हैं अभी दीदी आलू तीस रुपए किलो चल रहे हैं आलू तीस रुपए किलो हैं टमाटर बीस रुपए किलो पालक दस रुपए किलो है दीदी लाल भाजी चालीस रुपए किलो और हरी मिर्ची दस रुपए पाव हैं अदरक अदरक हाँ दीदी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा जैसे कि आप बीस पच्चीस किलो ले रहे हैं तो हम उनको पच्चीस या बीस रुपए किलो कर देंगे

हाँ हाँ तो ठीक है दीदी आप आ जाना क्या कहते हम बीस रुपए किलो कर देंगे नहीं दीदी अभी तो क्या है ना अभी तो अभी तो क्या है ना दीदी रेट ही ऐसे चल रहे हम लोग खुद सब्जी लाते हैं ना तो उनका रेट ही ऐसे चल रहे हैं अभी क्या है ना सब्जी की महंगाई चल रही है ना नहीं वो बात भी सही है दीदी पर क्या करें महंगाई चल रही है थोड़ी दस पाँच रुपए बचना भी तो चाहिए हाँ हाँ वो समझ रहे हैं ठीक है आप आइए तो सोप हम कर लेंगे यहीं है सिवनी पे चौक पे जेई बाईपास चर्च वो दीदी आठ बजे से सुबह आठ बजे खुलती है तो वही शाम के आठ बजे तक खुली रहती है अगर जैसे आपको ज़्यादा सब्जी में चाहिए अब आप बोल रहे कुछ कार्यक्रम है आपके घर पे तो हम थोड़ी रुक सकते हैं आधा एक घंटा वेट कर सकते हैं आपका आप इकठ्ठी सब्जी ले जाएँगे ना तो हमारा भी हाँ हाँ हो जाएगा दीदी हो जाएगा अब अब आप हमारे पुराने कश्टमर हो ना हाँ जी आप बता दीदी आपको क्या क्या चाहिए कितना चाहिए तो उस हिसाब से हम लिस्ट बना के उनको टोल के साइड में रखवा देंगे हाँ ठीक है आप बता दो आलू पैंतीस किलो हाँ दीदी आलू पैंतीस किलो गोभी बीस किलो मिर्ची एक किलो अदरक दस किलो हाँ हाँ हाँ हाँ ना ठीक है ठीक है टमाटर बीस किलो पालक है लाल भाजी है हाँ भिंडी है बरबटी है सब कुछ है भिंडी पाँच किलो खेत है दीदी खेत से सब्जी आती है ताजी ताजी लोवर और लोग ये खेत हमारे घर पे हैं ये जनता नगर पे हैं ये उन्हीं के साइट में है जनता नगर वहीं पे सब्जी लगती है सनूरिया दीदी अंचला सनूरिया

जी जी जी आप आइएगा तो आप शाम को ले जा लेना ठीक है दीदी धन्यवाद दीदी